हेलो के बोलय छियै कतऽसँ आबि रहल छी की बात छियै बोलू कतऽ घुमबय अहाँ नइये हँ रानीगंजमे काली मन्दिर छै अररियोमे छै एकटा काली मन्दिर आबि अहाँ एतय ने भाड़ा लए लिअ रूम जे लागय हजार दू हजार जे लागय आओर गाड़ी एकटा गाड़ी भाड़ा करि लिअ यहाँ चलि जाउ अररिया काली मन्दिर घुमू पूने प्रमान प्रमाने धार छै ओहो घुमू कतऽ केना छै रानी रानीगंजमे काली मन्दिर छै एकरो देखियौ हाँ भगवती मन्दिर छै ओकरो देखियौ सगरे घुमू आबि कऽ देखियौ अगर नहि देखने हाँ जब नहि देखने छियै तऽ साथमे हमहुँ जाय सकय छियै देखाबयके लिये कतय छै मन्दिर सभ मन्दिरके हम देखि सकय छियै समय लए कऽ ठीक छै तऽ कखनी आबय छियै दस बजे ठीक छै आबू यहाँ दस बजे तब सभ मन्दिर देखाय देब हम घुमा फिराके काली मन्दिर भगवती थान अररियो जाकऽ काली मन्दिर देखाय देब अऽ ठीक छै अच्छा ठीक छै आबू अच्छा जल्दीयेमे आबू गाड़ीपर बैठू आओर आबू ई नहि कि टाइम लए हँ आबू जल्दी टाइम दए कऽ हमहूँ आबि रहल छियै बजारेपर हँ बजारेपर आबि रहल छियै गाड़ीसँ बाइकसँ अपन तऽ ओतऽ मिल जेबय गाड़ीमे बैठल छियै कि एनाहिये गप दए रहल छी गाड़ीमे बैठल छियै हाँ ठीक छै आबू गाड़ीसँ अहाँ हँ आबू हमे अभी हँ आओर जतऽ जतऽ जेनाइ से बोलि जतऽ जतऽ जेनाइ छै ओतऽ ओतऽ बता दिअ हमरा कतऽ जेबय कतऽ कतऽ जेबय ठीक छै आबू